समाचार पत्र पत्रिका मीडिया और ए वी मीडिया में यह अंतर है कि अगर हमारे आस पास के क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना या फिर कुछ भी होता है तो हम किस समाचार पत्र पत्रिका मीडिया से एक दिन के बाद पता चलेगा जब कि हम को ए वी मीडिया से यह होगा कि हम को उसकी तुरंत तुरंत मालूम चल जाएगा समाचार पत्र पत्रिका में एक दिन के जब जब छप के जब वो हो जाएगा उसके बाद में फिर वहाँ पर जो नोट्स करेंगे उसके एक दिन के बाद में वो छपेगा तब जा के उसके अगले दिन हम न्यूज़पेपर में हमारे हम लोगों के पास आएगा और ए वी मीडिया का क्या साधन है कि वो तुरंत होगा और तुरंत वहाँ पर न्यूज़ पर न्यूज वाले जैसे जो भी हैं ए बी पी न्यूज सब जो भी है ऑल टू ऑल जो भी हैं सब लोग वहाँ पर फटाक से पहुंचेंगे और फटाक से अपना कैमरा रोल ऑन करेंगे और हर एक टी वी पर नेटवर्किंग के हिसाब से अपना अपना वो लोग कर देते हैं जिससे हम लोग को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब मालूम चल जाता है अभी हाल में कहीं जैसे कहीं पर भी बम विस्फोट हुआ था उसके बारे में अगर पत्र पत्रिका के मीडिया से हम लोगों को उसके अगले दिन पता चला था लेकिन जो ए बी मीडिया है उसको वह वहाँ पर हुआ और समझ लीजिए दस पन्द्रह मिनट वहाँ पर जो जो भी न्यूज वाले हैं उनको पहुंचने में लगा होगा उसके बाद में तुरंत हम लोगों को टी वी के माध्यम से ए वी जैसे ए वी मीडिया है उसके माध्यम से तुरंत हम लोगों को पता चल गया था